हाँ हैलो जी कौन हाँ मुमताज जी बोल रहे हैं आप कौन जी जी जी बोलिए जी आप किसान हैं तो आपके पास क्या मतलब क्या चीज़ उगाते हैं यह सब्ज़ी वगेरह उगाते हैं या फिर अनाज वगेरह उगाते हैं क्या जी जी जी तो आप से हम कुछ जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बात कर रहे हैं जी जी अगरैल हुतेपुर जी जी जी अच्छा अच्छा हाँ जान रहे हैं वहाँ के तो बोहौत सारे लोग आते हैं हमारे यहाँ सब्ज़ी वगेरह पहुँचा जाते हैं मंडी में तो सबसे बड़ी समस्या यह है ना कि आप का सामान लेने में तो कोई दिक्कत नहीं है इससे पहले आपका सामान एक बार हम लिए थे याद है ना आपको हाँ हाँ तो लेकिन वही है कि आप थोड़ा सा पेमेंट के लिए अभी देखिए कच्चा धंधा हए तो इसके में पेमेंट के लिए थोड़ा सा जो है आपको वेट करना होगा इसलिए कि पेमेंट का मसला सबसे बड़ा चीज़ होता है है ह हऊ हाँ वह हम समझ रहे हैं आपकी बात को कह रहे हैं वह जी अच्छा अच्छा अच्छा तो कह रहे हैं कि अभी वर्तमान में सब्ज़ी में क्या सब है टमाटर जो है आपके पास टमाटर जो है वह दे देसी वाला टमाटर है या हाईब्रिड वला है देसी वला है अभी जो क रहे हैं कि टमाटर मतलब कितना अभी आप उपजा लेते हैं अच्छा तो मान लिजिए टमाटर है पाँच कुंटल मतलब कि अगर हम गाड़ी अगर यहाँ से भेजेंगे तो कम से कम हमको तो उस तरह से सामान चाहिए न तब न मान लीजिए कि अगर कम सामान रहेगा गाड़ी भेज देंगे तो तो फिर हमको लॉस हो जाएगा तो कम से कम पै गाड़ी भेजने का मतलब है कि मान लीजिए कि अगर पिकप भी भेजेंगे तो एक पिकअप माल तो होना चाहिए हँ तो मान लिजिए पाँच क अभी कद्दू केतना रोपे हुए हैं ठीक है तो फिर हम इसके बारे में आपसे जो है ना बात करेंगे ठीक है हाँ ठीक है